हेलो हेलो हो दर्जीके लगेलिऐ हो कहैला कहै छिऐ कपड़ा देने रहिऐ सिऐला सिलिऐ ओतऽदेने रहु सिऐला तऽ सिलहुँ ओएह पूछै छी कहिआ सिबए हेलो हो लड़का लए देने रहु शर्ट सिऐला ओ शर्ट भए गेल तऽआ फेर जे चारिगो ब्लाउज देने रहुँ

ओएह पूछैवला छलहुँ जे सिलिऐ तऽ कहु हँ तऽ सी देबए तऽ फेर फोन करब हँ तऽ सी देबै सुइया ताहि दुआरे फोन करैत छी कब सिबए नहि सिबए हँ एगो शर्ट एगो फूल पेन्ट देले रहिऐ निचको जल्दी सी देबै बच्चा इसकुल जेतै नऽ इसकुल दू दिनसँ नहि जाइ छै कानैत रहै छै हमरा शर्ट नहि छौ हम नहि जेबौ फेर शादी होनेवला छै तऽ फेर ओहो लए लहँगा सीना यऽ ओएह कहैत छी तऽ फोन करैत छी तऽ अहाँ उठेबे नहि करैत छी जाइत छी बैठा लए छी बैठ लए छी हम चलि आबए छी कहैत छी आइ सी देब कहै छी काल्हि सी देब दौग दौग कऽ हम जाइत छी हँ ठीक छै सी देबै तऽ सिबए तऽ फोन करब तब हम जाएब ओहिसँ हम नहि जाएब फोन कए देबै गप कए लेब अहाँ कहब अबए लए तऽ हम आ जाएब